میں سیمسنگ اے سی لی تھی جب بہت ہی بہت دپ کالا تھا مجھے راحت نہیں ہو رہی تھی وہ اے سی لینے کے بعد مجھے اور میرے بچوں کو میری فیملی کو اتنی راحت ملی میں کہیں بھی بازار جا کر آتی دھوپ میں سے تو مجھے گھر پر آنے کے بعد بہت سکون ملتا آپ کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے مجھے اور چاہیے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ایسے پروڈکٹ بنانے کے لیے